औ आं आङो ए बि सि डि लेखा बायदोंमोन आंनि बिनानावनि थाखायनो नाथाय बियो बांद्राय मोजां नङा मानोहोनोब्ला बेहाय लिरनायफ्रानो मोजाङै लिराखै आरो बेनि दामाबो बांद्रायथार लेखाखौ नायोब्ला बिदि दामखौ लाथावथावआनो नङा बेनि थाखायनो आङो बांद्राय मोजां मोनासै